हांव म्हापशां रावतां आमकां नळाचे उदक मेळटा नळाचे उदक निवळ आसता आनी उदक सद्दां येता आनी उदक केन्नाय येयना जाल्यार आमकां खूब प्रोब्लम जाता कित्याक आमच्या घरा कडेन बांय अशें बी कांय ना मागीर आमी कोणागेर अशें टँकर टँक बी आसता तेंगेर वचून हाडटात उदक उदकाचे प्रोब्लम खूब जाता येयना जाल्यार केन्नाय एक एक दीस येयना म्हळ्यार प्रोब्लम जाता उद रांदूंक मेळना उदक कपडे आयदनां सगळें उरता न्हांवप धुंवप बाथरुमाक वचप सगळें तशेंच उरता मागीर उदक उदक ना जाल्यार प्रोब्लम जाता केन्ना केन्ना मागीर येना की सदां येता तशें केन्नाय चुकून येना आनी लीप येता उदक तशें निवळ येता बुरशें कांय नासता उदक बरें येता